हैलो एस पी होटल मां अॼु मंझंदि जी रोटी तव्हांखां घुराई हुई उन में मां ॿ पालक पनीर ॿ जीरा राइस ॿ दालि फ्राइ चारि रोटियूं घुराई हुयूं उहे मूं वटि तव्हांजी पहुची बि वियूं पर उन मां बांस पई अचे उहा बासी रोटी निकिती इन खां सवाइ हार बि थियलु अव्यवस्थित हुई इन करे मूंखे इहो ऑडर कैंसल करिणो आहे रद्द करिणो आहे इन करे तव्हां मूंखां वापसि माण्हू मोकिले वठी वञो